हैल्लो हैल्लो कुत्थे जाना हट्टी बैठना हां घर गेदे सारे हू'न दिवाली उप्पर हट्टी कल्ली आं मैं हां हट्टी कोई नी कुत्थे जाना घुम्मने हू'न तू नेईं हू'न तुसी पैसे चाहिदे यां घुम्मने आस्तै बी पैसे लगदे हट्टी नी बौह्गा ते पैसे कुत्थुआं आने हू'न दिवाली दा इत्थै सीजन आना मैं तेरे कन्नै घुम्मने जाना इक ते एह् ग्राह्क आई आई दमाक खराब करदे इक तू आक्खा नी घुम्मने चलो घुम्मने चलो ते कुत्थे जां घुम्मने केह् प्यार आह्ली इत्थे फोने उप्पर गै करूड़ जेह्ड़ी बी प्यार चुम्मे चामी देनी तू अच्छा इक कम्म करने आं दिवाली दा सीजन लाई लैन दे फिर ओह्दे बाद चलगे मैं तेरे कन्नै वादा करना पक्का फिर अस ना उत्थे जागे हिमाचल जागे त्रै आस्तै जागे ना ना तेरी कसम ऐ सच्च आक्खा ना आऊं चलगा तेरे कन्नै पक्का त्रै दिनें आस्तै मुड़े आई लैन दे बाद च फ्ही चलगा हां हू'न तू ते ना रुट्टी बना शैल सब्जी बनायां ठीक हां ठीक ऐ बना फिर चंगा